بھارت کی سب سے زیادہ چیلنجنگ اور مشہور موٹر سائیکل ٹریل کی تو کئی ایسے راستے ہیں جو بائکر کے لیے ایڈونچر حوصلہ اور برداشت کا امتحان بن جاتے ہیں یہاں بھارت کے کچھ سب سے زیادہ چیلنجنگ موٹر سائیکل ٹریلز کی فہرست ہے جو یقیناً کسی بھی سنجیدہ بائکر کا خواب ہوتے ہیں نمبر ایک منالی سے لیہ چیلنج بلند ترین سڑکیں آکسیجن کی کمی خراب موسم پانی سے بھرے نالے اور برف کے خاص سے ہر بائکر کا خواب دل دلا دینے والا قدرتی حسن نمبر دو سچ پاس پردیش چیلنج بہت خطرناک پتھریلا اور تنگ راستہ کیچڑ دھند اور بارش عام حادثات کے خطرے والے موڑ کی خاص سے کم زیادہ ایڈونچر

کھسکنے کا خطرہ شدید سردی اور برفی برفداری کے خاص کشمیر سے لداخ کر راہ آرمی کے قافلے اکثر یہاں سے گزرتے ہیں نمبر چار اسفیتی ویلی خشک سنسان اور پتھریلا ٹرین بہت کم آبادی مشکل موڑ پانی کے بہاؤ سے پار ہونا کیوں خاص ہے چھوٹا تبت کہلاتی ہے ذہنی سکون اور ایڈونچر دونوں